हेल' आङो बड'लेण्ड निउजनिफ्राय बुंदोंमोन ओमफ्राय आङो मादैखौ माखासे सोंलु सोंनो नागिरदोंमोन आरो ना माबा जेनेबा जोंना बड'लेण्डआवहाय बयबो जोंना आबादारिफ्रा माइ गायोना ओंखायनो जेनेबा माइनि आबादा बे जोंना अखा हानाय बोथोराव माबायदि जायो बेखौ आं सोंनो गोसो जादों माने मादैया मा बुंनो सानो बेनि सायावहाय

औ औ ओमफ्राय मादै बे जेनेबा जोंना गामि गामि आं नुनो मोन्दों जे जोंना बड'लेण्डआव केनेल बहायना होयोना दैनिफ्राय जेनेबा दै मोनसे गिदिरनिफ्राय केनेल दै लाबोना होयो बे केनेलनिफ्राय जे माबायावहाय अखा गैयि बोथोराव दै मोनो ना मोना फैना ने

औ औ

आस्सा

औ औ ओमफ्राय जेनेबा दै दैबानाजोंहाय बे जोंना माइ गायनायफ्रा बोहैलाङोना बोहैलाङा जेनेबा दिगदार मोनो ना मोना

औ औ औ

औ औ होमब्ला खस्थ' माने खस्थ' मोनो आरो ना ने दै जेनेबा अखा हानाय बोथोरावहाय आबादारिफ्रा

दे होमब्लालाय दे जासिगोन